स सात दोन हजार बारा आठ णव दोन हजार तेरा धा धा दोन हजार चवदा बारा बारा दोन हजार पंदरा तेरा एक दोन हजार सोळा